हैल्लो में बिंदु शर्मा बोला दियां थोह्ड़ी जेई जानकारी देई सकदे की गमले च असें केह्ड़े केह्ड़े बूह्टे लाई सकने ऐं हां जी हां जी अच्छा ते नेईं इ'यां तुस मिकी सनाओ ना कि गमले च केह्ड़ा केह्ड़ा फुल जेह्ड़ा के लग्गी सकदा ऐ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते हां जी हां जी हां जी हां हां जी अच्छा अच्छा और वि किस्म बड़े किस्में दे होंदे होने न और केह्ड़ी केह्ड़ी किस्म दे होंदे अच्छा हां जी हां जी अच्छा ठीक ऐ अच्छा अच्छा चलो ठीक अच्छा मोरपंख दे बूह्टा बड्डा होंदा होना अच्छा अच्छा हां गमले च रक्खियां रक्खियां ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ तां धन्यवाद तुंदा जैदा जैदा शुक्रिया